प्रिंट मीडिया में सब कुछ प्रिंट होता है तो जिसमें कि चित्र एक ही होता है या फिर दो होते हैं और बाकि सब लिखावट होती है तो उसके बारे में जानकारी होती है लेकिन सोशल मीडिया में या समाचार चैनल में पूरी तरह से उसका वीडियो या फिर उसके सारे चित्र दिखाए जाते हैं कि किस तरह से ये घटना हुई है और उसमें घटना हो के साथ साथ उसमें पूरी जानकारी भी दी जाती है जो कि प्रिंट मीडिया में दी जाती है लेकिन उससे अच्छे तरीके से हमें सोशल मीडिया से पता चलता है और गहराई से हम उसे जान सकते हैं इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ